हेल' हेल' इनडिपेन्डेन्स दे आथ' जोंनि प्रग्रामा गथ'फोरनि बायदि रोखोमनि लाइफ हिस्ट्रि अप दा ग्रेट मेन बेफोरनि सोमोन्दै एसे नलेजयाव होनांगौ आर बिनिफ्राय सावगारि आखिनाय थागोन आमफ्राय महात्मा गान्धिनि माखासेे लाइफ हिसट्रिखौ मानि फ्लेग थिखां खांनानै गथ'फोरनो नलेजयाव होगोन मा मा संग्रामनि गेजेरजों मानि मत्मा गान्धिया मानि बृटिसनिफ्राय बे भारतखौ उदां खालामखो बे बाथ्राफ्रा रोखा रोखायै थागोन दा ओरैनोथ' सादिन'था जायाखैना दा बहुथ सेक्रिपाइसनि गेजेरजोंसो महात्मा गान्धिया जे भारतखौ सादिन खालामनो हादों दा जोंबो जों भारतारि नोगोरारि जानानै जों बेखौ मावलांबाय थानांगोन जायनि थाखाय सरखारा जोंनो बे नेरदेसखौ हरदों दा जिनिसाथ' बे सात्तानिफ्राय फ्लेग हस्टया औ सात्तानिफ्राय जागोन ओन ओन्दैफोरनिबो प्रग्राम थागोन आर प्रग्राम गैयाबाथ' गथ'फ्रा बे फन्द्र' आगष्ट'खौ बोरै मिथिनो औ आरो सोर मानि गभर्नेर जेनेरेलनि सिफयाव जे सादिनथा जाया बेफोरखौ मानि जोङो मोजाङै मोनथिहोनांगोन लर्ड माउन्ट बेटेन गभर्नर जेनेरेला टिसार्सफ्राथ' नों गासिबो फैजोब नांगौ थाब गासिबो फैजोब नांगौ बाहाय मानि मानि ह हवाइट पेपारा एटेनडेन्स जागोन दा आरो जोंथ' नोङो गासिबो फोरोंगिरियाथ' नोङो जों सरकारनि बान्दाना जोहा फैयाबा बहा गनांगौ जोहाथ' बे खामानिया कर्मयानो जोंनि नङाबा बे गथ'फोरखौ बोरैथो लिडिं खालामगोन आमफ्राय गोरायुंआ जोंनो बिदिनो निरदिस होखानाय मानि जायगाखौ मोजाङै खालामखाना दोनखा जोबनांगौ आमफ्राय गथ'फोरनाव बिबार थिबार बिहर नांगौ आनिफ्राय इउनिअन बडिया जाहाथे मानि स्ट्रं जायो मोजां गासिबो फरायसाफ्रा फैजोबो बे बोसोनखौबो एसे अर्गानाइस खालामनानै हरनांगौ आरो बेबादि गोबां खोथा थाबाय दा बेबादि दा सादिनथानि खामानिया मत्मा गान्धिनि बे दिनैसिम जोङो मावनायाथ' सानसेल' खोथा नङा बे जुग जुग आन्थ'जोना थाबाय थाखागोन भारतआ जेब्लानाखि थागोन अब्लासिम थागोन चक्लेट थक्लेट हे होनांगौ चक्लेट गैयाबा नोङो बोरैथो गथ'फोरखौ जाय पार्तिसिपेट खालामनो हादों बा कुइसआव जाय देरहादों बिसोरथ' नोङो फ्राइस मोनबाय आरो बिनिफ्राय माखासेथ' चक्लेट मोनजा नांगोन बा हाउसयाव बिदि कुइस कुइसनि माबाखौ एन्सार होनो हायोबा बिसोरनो चक्लेट होनांगोन बेबादि आरो जोंहाबो जोबथारनायाव खासा बुध मोनजागोन जोबनायाव फाडार अप नेसन मत्मा गान्धिया मानो फाडार अप नेसन जाखो बेखौबो गथ'फोरनो खिथानांगोना टाइमयाथ' जाबाय बा फोजोबनांसिगोनयानो

दे दे दे दे थेंकिउ